हाँ सर क्रिकेट की भी क्या क्या व्यवस्था है सर मेन एस्टेडियम और की क्या व्यवस्था है इसमें और क्या है इसके बारे में

और कहाँ है व्यवस्था में क्या क्या है वहाँ सारी चीज़ ठीक ठाक है उसके अन्दर

एस्टेडियम में फील्ड उल्ड कैसा है इसका फील्ड जो है उसका कैसा है मतलब बाउन्ड्री उन्ड्री चारों बगल से दिया हुआ है क्या है कैसा है साफ़ सुथरा है कि नहीं है तो वहाँ हर जगह से लोग आते हैं खेलने के लिए तो ज़िला लेवल पर या राज्य लेवल पर अच्छा जी अच्छा ऐसा आगे तो यही जानकारी लेनी है

जी सारी चीज़ की क्या व्यवस्था है परशिक्षण भी देते हैं सारा

हाँ

सारा है ना और विशेष जानकारी दीजिए